अनिल जी मैंने जो शूज आप के यहाँ से ख़रीदा था वह बहुत ही अच्छा है आप ने जो हम को जो जूता दिया था वह इतने अच्छे क्वालिटी का है कि मैं क्या बताऊँ आप ने हमारे घर वालों ने उसको अच्छे ढंग से उसको बहुत ही प्रोपर्ली ब उसको लाइक किया और मैं कह रहा हूँ कि भाई अब नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम पर आप इससे भी बेटर हम को दीजिए आप ने कहाँ था मैं आप को प्रोफेशनल और इसपोर्ट एक साथ मिक्स कर के दे रहा हूँ यह अपने वैसा ही दिया जो कि मुझे इस्कूल में और हर जगह खेल कूद मे वह हम को वह काफ़ी रीलीफ़ देता रहा हम जूते की इस क्वालिटी से बहुत ही संतुष्ट थे यह जूता हमारे से ये मेरे पैरों को वह काफ़ी आरामदेह भी रहा है हम इससे काफ़ी संतुष्ट हैं